अहाँ सनि जैसे जानै छियै किएकि खेल खेल खेल दौड़के दौड़ धूर आज कलके बच्चा सनि कम करि छिके घरेमे फोने चलाइ रहिके छिके इधर उधर करै छिके आज कल बाहर घरसँ बच्चा नै निकलै छै कोइ नहि निकलै छै चाहे छै प्रदूषण धूल एकरासँ बच्चाके बाहर हमरा बड़ा बड़ा बड़ा बुजुर्ग लोक ओ बाहर निकलैले चाहैए किछौ खेलैले खेलकूद करतै दौड़ भाग करतै तऽ शरीर फिट फाट रहतै तऽ जैसे बैडमिन्टन होलो फुटबॉल होलो हॉकी होलो इसब खेलै लए चाहैय बच्चा लोकके इन्टरेस्ट देखल जाइ कि एकर बच्चा लग हमर बच्चामे की इन्टरेस्ट छियै कि जादातर ओ खेल खेलै लए चाहे छै कुदै लए चाहे छै दौड़ै लए चाहे छै जादा कि इन्टरेस्ट छै ओकरामे जे इन्टरेस्ट रहते आज कल भी भविष्य भी बढ़िआँ छिके ई सब चीजमे ई सब चीजमे बढ़िआँ छिके भविष्यो शरीरो रहते शरीरो हर हेल्दी पुष्ट पाष्ट रहतै शरीरसँ भी मजबूत रहतै आओर खेलैले बाहर जाइसँ जाइ छै तऽ तऽ ओकरामे मनो लागल रहतै आस पासके लोकोसँ मिलतै ओकरा जानतै कि वहाँ कि जानै लए छै जानै लए कुछ नया सिखै लए मिलतै तऽ फुटबॉले खेलै छै बैट बॉले खेलै छै गेमेमे अनेक तरह तरहके गेम छिकै जे खेलैले चाहैय